नमस्ते हाँ बोलिए आप बोलिए आपको क्या चाहिए हमारी शॉप से चार चॉकलेट फ्लेवर के कोन चाहिए चॉकलेट फ्लेवर में क्या चाहिए चॉको चिप चॉको स्टॉबेरी मेरे पास आपको चॉकलेट चिप्स मिल जाएगी चॉको कोको फ्लेवर मिल जाएगा आपको चॉकलेट स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी और सिम्पल चॉकलेट मिल जाएगी आपको कैसी चाहिए हाँ स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है उसमें भी कई सारी वेराइटियाँ हैं उसमें चॉकलेट फिर चॉकलेट मेलटेड चॉकलेट आएगी लावा वाली उसकी उसकी फिफ्टी है आपको कितनी चाहिए तो आप चॉकलेट चॉकलेट चिप्स वाली लेलो फिर वो थर्टी फाइप में मिल रही है हाँ पर लेकिन भैया अभी वो चॉकलेट चिप्स वाली ठंडी नहीं हुई है तो तो फिर आप चॉकलेट ले लीजिए सिम्पल चॉकलेट ले लीजिए या फिर चॉकलेट और नट्स ले लीजिए वो भी आपको वो आपको थर्टीन रूपीज़ में मिल जाएगी और वो ठंडी भी है आप वो ले लीजिए कितने पैक कर दूँ और स्ट्रॉबेरी मिल जाएगी बटरस्कॉच मिल जाएगा और काजू पिस्ता मिल जाएगा आपको कचमुच आम मिल जाएगा और फनी डे वो भी मिल जाएगी आपको और ड्राई फ्रूट्स वाली भी मिल जाएगी उसके उसके अलावा हमारे पास भैया फैमिली पैक मिल जाएगा फिर वो कोन में नहीं आएगी सारे बॉक्सेस वाले आएंगे फिर बॉक्सेस वाले आइसक्रीम हैं उसमें भी चॉकलेट फ्लेवर है बटरस्कॉच और

अच्छा फैमिली पैक पैक कर दूँ भैया फिर वो वो कितने वाला करूँ फिर एक तो है वन फॉर्टी नाइन जिसकी प्राइस है फैमिली पैक है वो वो नट्स वाला है और एक जो है वो ड्राई फ्रूट्स वाला है उसकी है वन नाइन्टी सिक्स प्राइस है उसकी हाँ स्ट्रॉबेरी में भी मिल जाएगा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है उसके अंदर भी चॉकलेट चिप्स मिल जाएंगे आपको उसकी प्राइस है वन फॉर्टी नाइन और एक और जो है उसकी भी सेम प्राइस है वन नाइन्टी सिक्स अच्छा तो फिर वो कौन कौन से पैक करना है वो नट्स वाले करना है ड्राई फ्रूट्स वाले करने हैं या स्ट्रॉबेरी वाले करने हैं अच्छा तीस रुपए वाले जो कॉन है वो आपको चार चाहिए और फैमिली पैक आपको कितने वाला चाहिए दो सौ वाला चाहिए तो उसमें मैंने आपको बताया था जिसमें स्ट्रॉबेरी है स्ट्रॉबेरी में चॉकलेट चिप्स है वो और एक है चॉकलेट वाला जो की ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें वो ड्राई फ्रूट्स वाला है तो आप मैं अभी कौन सा पैक दूँ ड्राइ फ्रूट्स वाला पैक करूँ चॉकलेट या फिर स्ट्रॉबेरी वाला पैक करूँ चॉको चिप अच्छा ठीक है भैया तो मैं अभी पैक करके दे रही हूँ और आप काउंटर पे पैसे दे दो